आं दिनै न'खर संसार जानायाव दिनै बिसि फिसायजों मिलायनानै संसारखौ जानायाव दिनै अमा दाउ फिसिदों मोसौ बोरमा लादों दा आङो न'खराव न'खरखौ बेंनानै आङो दिनै न'खरखौबो बेङो सङै खावै फिसाफोरखौ जाहोहरो फिसायखौ जाहोहरो आरो हौवाया अखा नायब्लानो हाजिरा मुजिरा मावहैयो दा न'खराव सासे थानांगौ जायो न'खराव सासे थायाब्ला गोदाव सोराव जायो ओरै फिसाफोराबो दाबसेयाव हाजिरा मावहैबाय हौवायाबो हाजिरा मावहैयो दा न'खराव आङो न'खर बेंनांगौ जायो बेनो आं जेरावबो ओंखारलांनो मोना बिदि आरो दा माथो खालायनो दाबसेयाव फिसाफ्रा फिसाफ्रा फिसायफ्रा खामानि मावहैब्ला हिनजावआ न'आव थायाब्ला गोदाव सोराव जालाङो